हाँ नमस्कार हाँ हमको खेती के बारे में पूछना है मकई की खेती कैसे होगी हम नया किसान हैं खेती नहीं करते हैं इस बार सोचे जे खेती करें हाँ समस्तीपुर में कौन कौन सा खेती होती है उसके बारे में हमको बताएँ हाँ जैसे हमको मकई की खेती करनी है कैसे होगा क्या हम भी ले हाँ हाँ

हाँ हाँ उसके बाद आलू अच्छा आलू की खेती में

अच्छा अच्छा सब तब दें हम वे खेती करने के लिए आपको हम बतला सकते हैं आकर उसको मने खेत में कैसे लगाया जाएगा तब कैसे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सो बताइए आपसे कैसे मुलाकात होगी ठीक है हम समस्तीएपुर ज़िले में हैं ठीक है तो आइए कल कल आइए ठीक है जी अच्छा तो नया नया कोई तकनीकी बताइए जो जिस खेती से हमको ज़्यादा आमदनी हो एं हाँ तभी जिस चीज़ जिस चीज़ का सीजन हो वह बताइए हाँ ठीक है हाँ हाँ सब्ज़ी हाँ अच्छा अच्छा हाँ तो बैंगन की खेती के लिए हमको क्या करना होगा अच्छा अच्छा अच्छा पौधा कहाँ से मिलेगा नरसरी से अच्छा त तो उसको दो हाथ पर लगाना है ना हाँ चलिएगा कद्दू अभी लगा सकते हैं कद्दू अभी कद्दू लगा सकते हैं कद्दू करेला ई सब हाँ कद्दू करेला लगा सकते हैं उसके लिए बीज ही लगाना पड़ेगा